हेल्ल' आं गय बिगाथामसो गायगौमोनलै नोंनियाव फुलि दं ना गैया

मा बिगाथामआव गैयाब्लाबो फन्द्रस'सो नांगोन ओमफ्राय बेसेथो बुंदों थ्रिस थाखा दे जाबाय दे ओमफ्राय लायनो लायनांगौआ सानब्रैसो देरि जागोन

ओमफ्राय गायनांगौआथ' माबा हासार होग्रोनांगौ सिङाव जावनानै हासार होयै होयै गायनोसै हाखर जावनानै औ हासार होनांगौ मुथासार ओं

आं लाय ओं थ्रिस थाखाबाथ' लायगोन आं लायजागोन ओइ नांथारगौ जोंना बिदिनो बिगाथाम फिसा बिसौ जाथों जोंथ' बोराइखाबाय मोनजाहैखानाय नंलिया नांगोनबो नायनोसै औ औ औ उनावहाय थोआबा लायबावनोसै आं

ओमफ्राय नोङो बेसेबां बेसेबां गायखो

दुइ बिगाल' सिगाङावथ' गायखाबायानो गायनाया थाइहांदोंसै दा

ओरै गायखाबाय गायनायालाय फास बिगा गायखाबाय दे आंबो

औ औ दे दे दे दे